मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम सम्भाग में एक हरदा नामक ज़िले से मैं बिलॉन्ग करता हूँ मेरा भाई जोकि कबड्डी का खिलाड़ी है वह मेरा भाई बहुत अच्छा खिलाड़ी है हमारे यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था नेहरू इस्टेडियम हरदा में तो वहाँ पर एक वही हरदा की टीम थी हरदा की टीम में उसने बहुत मतलब टीम में शामिल हुआ उसको वहाँ पर वाइस कैप्टन भी बना दिया गया वाइस कैप्टन बना दिया गया उसके बाद में वह मैंने भी उसको बहुत सपोट किया मेरे दोस्तों ने बहुत सपोट किया और मैं मेरे को भी वह कबड्डी खेल बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको सपोट करता हूँ रहूँगा और उसको सपोर्ट करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पर उसके पास जाता हूँ देखता हूँ जैसे देखता हूँ उसके बाद में मुझे सब कुछ पता चल पता चल जाता है और अच्छा लगता है